ہم اس بے بہار کو چھوڑ کر کے اس کے اپنے مدھیہ پردیش کی طرف اس لیے گئے جاب ہو گیا ہم کو میرا ضروری تھا وہاں رہنا اس لیے کہ اس جگہ جانا میرے لیے بہت اہم اور اچھا تھا اس لیے کہ میرے میرا جاب وہاں پہ تھا میرے بچوں کئی پڑھائی تھی اور کون ایسا انسان ہوتا ہے کہ اپنے دیش کو چھوڑ کر کے بارہ سال تیرہ سال جو ہے دوسری جگہ جا کر کے جاب کرے لیکن مجبوری کے تحت اپنے بچوں کو لے کر کے جانا پڑا اور بچوں کو پڑھانے لکھانے کے لیے وہاں رہنا پڑا اور جاب کی وجہ سے ہم مجبوری تھی جوکہ جوب کی وجہ سے ہم کو وہاں پہ رہنا پڑا آگے کیا کہہ سکتے ہیں اب جو بھی ہے آپ لوگ کے سامنے ہم نے رکھ دیے اس چیزوں کو اب یہ ہمارے لیے اتنا اہم اور کتنی یہ ہے ہم سفر تھی ہم لوگوں کی جو بارہ سال اس جگہ کو چھوڑ کر کے اس جگہ پہ ہم لوگ رہے ہیں کتنی دقت کتنی رسوائی سے ہم لوگ ہمارے گھروں کو چھوڑ کر کے بہار میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے دوسروں کی کے میں جانا پڑا ہو گیا